मा मा खबर हो ए बिदिनो ओरैनो दंथ'यो ओमफ्राय फिसाफ्रा एसे देरबाय देरनायालाय नोंसिना नोंनालाय नोंना स्कुलाव हगारनाय जाबाय गथ'फ्रा ए ए अबे अबे स्कुलाव हरखो अबे स्कुलाव हरखो ए मोजांना स्कुला आं नै इउ एन आवनो हरसाबबाय बर' गावनि मादार लेंगुइस बिमानि रावावनो हंगारबाय आं आंबो बिदिनो बांद्राय इंलिस फोरखौबो बारा फोरोंनो हाया ओंखायनो बर' यावनो हगारबाय आं आरो इसे मानि दस हो मोनो मोननायालाय औ

दा

औ गभमेन्टआवबो क्लासफ्रानो जाला नालाय ओंखायनो फ्रायभेताव हराबाबो उफाय गैया खष्ट' मस्ट' औ दा

दा खुनुरोखोम बाबो हरनाय जाबाय आरो फ्राइभेत बाबो औ दा मारै मारै फरायो गथ'फ्रासो गावसिनि खाफालसै थ' एसे एनै दिनथि नांगौखौ दिनथिसै फरायनायफोरखौ

जोङो

हो मोजां मोजां मोजाङालाय

सानैखायनोथ' सानै सानै फ्राइभेतयाव फोरोंनाया एसे माबा खष्ट जायो अब्लाबो हगारनांगौ जायो फिसाफोरखौ रोंनो थाखाय नङा होनबा

दे होनबा दोनथ'सै नामा

औ औ औ बेखौनो होनदां दोनथ'सै मालाबा लोगो मोनलायसिगोन